हैल्लो हैल्लो भैन जी में फुल्ल खरीदनें हे शिवरात्री बास्तै हां ते केह्ड़ी केह्ड़ी ब्राईटी दे फुल्ल तुंदे कोल शैल फुल्ल होनें चाहिदे न शैल फुल्ल होने चाहिदे न शैल फुल्ल होने चाहिदे न किन्ने पैसे लैंदे हो दिक्खो पैहे दी कोई टैंशन निं लैनी पैहे तुस करी लैएओ जेह्ड़े स्हाब स्हाब लेकिन फुल्ल शैल होने चाहिदे हां ते फिर सब हां बस हां अच्छा हां ते फिर बी मतलब किन्ने किन्ना तुस रेट लांदे हो फिर बी सिद्धा सिद्धा मतलब स्हेई स्हेई सनाओ हां किन्ने दो सौ दो सौ फिर बी थोह्ड़ा चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ